हँ बोले हम तऽ दरभंगासँ छियै हँ

हाँ ओ तऽ सब अहाँ कहाँसँ छी अहाँ कहाँसँ आबै छी छपरासँ ओ वहींसँ हँ ओ तऽ पूरे खराबे यहाँके पूरे खराब छै सर्विस

बिहारके तऽ वहि हालते हो गेल छै ठीक आब कि करियै हाँ हँ ओ तऽ छै आब कि कर अभी तऽ नौकरी वौकरी लेबै तऽ पूरा कहाँ कहाँ भटकै पड़तै पता नहि एहिठाम हाँ आई काल्हि नौकरी वोकरी भी कहाँ जल्दी लगै छै इतना इतना बेरोजगार सब बैठल छै अभी कि करियै सबसँ पहिले पढ़ाइ वढ़ाइ करियै कत्ते बेरोजगार बैठल छै हँ ओ तऽ छेबे करलै सब ऐसे बिहारमे तऽ ई बेरोजगारिये पूरा भरले छै ने हँ तब वहि तऽ यहाँके भी कॉलेजके भी हाल तऽ बिहार बिहारके कॉलेजके हाल भी तऽ वहि छै ने कि करियै कि बतेइए अहाँके

जानबे करै छियै अहाँ तऽ जानबे करै छियै कि कॉलेज सबके कि तीन सालके कोर्सके पाँच साल घीचै छै से चलाइते रहै छै आब कि करियै जखन किछु करि सकै छी नहिये ने हँ हँ तब कि आब थोड़े ने ओकर पीछा जा कऽ आब लागि जाइए हँ ओ तऽ छै

हँ ओ तऽ छै आब आओर बिहारके तऽ आरो वैसे ही पूरा परिस्थिति गम्भीरे हो गेल छै बद सँ बदतर हो गेल छै बिहारके परिस्थिति कोई भी काम सही ढ़ङ्गसँ नहि होइछै कहीं भी कोई काम करैके लेल जाउ वहाँ पहिले घूस माँगे छै ई ओ पहिले तभिये कोई काम हो सकै छै हँ तऽ वही तऽ हँ ओ तऽ उऽ तऽ छै हँ उ तऽ सब ठीक हूँ हूँ ठीके छै तब अहाँ सँ बात भेल ठीक छै